जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ फिलहाल में ई रिक्शा आ चुका है तो कहीं भी जाने के लिए अब परिश्रम नहीं होता है लेकिन आ गया पैसा की बात पैसा तन ज़्यादा लग रहा है अभी हाँ हम लोग का बिहार में समस्तीपुर जिला में यहाँ से पुस्यारी से हम लोग जाते हैं पचास रुपया समस्तीपुर का देते हैं तो अगर सरकार से कुछ मिल जाता गाड़ी घोड़ा तो हम लोग का जाने में कुछ पैसा कम जाता जैसे दिल्ली में अभी देखिए कि दिल्ली सरकार ने लेडीस को फ्री किए हुए हैं बस तो वहाँ का आदमी लोग अच्छा मान रहे हैं लेकिन हम लोग का तो कहीं जल्दी जाने के लिए तो अभी पहले ऑटो था तो ऑटो से भी जाते थे अब कहीं जाना है तो ई रिक्शा को फोन किए तो ये हम लोग आगे आगे दरवाजे पर तब हम लोग अपना बैठे चले गए यही सब सुविधा अभी है फिलहाल